انٹرنیٹ نے جب سے گیم نکالا ہے جیسے پبجی فری فائر یہ سب چیزیں بچے لوگ کو بہت برباد کر دیا بچے لوگ اس کے پیچھے بہت برباد ہو گئے ہیں عام طور پر آج کل تو یہ فون بہت زیادہ یوز ہونے لگے ہیں گیم میں اور پڑھائی لکھائی میں جس سے بچے لوگ کی صحت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے اور آنکھیں اور چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوٹے بچے کو چشمہ لگی ہے موبائل کی وجہ سے گیم کی وجہ سے پہلے زمانہ میں یہ سب نہیں تھا پہلے سب باہر کھیلنے جاتے تھے گلی ڈنڈا گلی یہ سب کھیلتے تھے اور سب کی صحت بھی بہت اچھی تھی اچھے رہتے بھی تھے تندرست رہتے تھے لیکن آج کل کے دور بہت خراب ہو گیا موائل کی وجہ سے بہت سارے بچے موائل کو لے کر بگڑ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سب لب میں گھس گئے ہیں فون کی وجہ سے کچھ تو فون اچھے کے لیے استعمال کرتے کچھ برے چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں بہت سارے اپنی پڑھائی کے لیے یوز کرتے ہیں فون کوئی گیم کے لیے اور کوئی پڑھائی کے لیے